ते में तुसें ई सनानियां की एह् जेह्ड़ी रुट्टी बनाना जेह्ड़ा क'म्म ऐ कुकिंग दा जेह्ड़ा क'म्म ऐ एह् सिर्फ जनानियें दा क'म्म नेईं ऐ क्योंकि पैह्लें एह् होंदा पैह्ले जमान्नै च होंदा हा कि जेह्ड़े मर्द होंदे हे ओह् क'म्में परै जन्दे उड़ी हे सबैह्रे ते उ'नें रातीं आना हा ते जनानी दा क'म्म सिर्फ घर होंदा हा ओह् तां ही रुट्टियां बनादियां हियां क्योंकि उन्दे घर किश कोई क'म्म नेईं हा उ'दा उ'नें ई क'म्म करने ई भेजदे निं ऐहे ते ओह् घर ई बैठियां रौह्दियां हियां ते तां ओह् जेह्ड़ी हियां ओह् कुकिंग बगैरा करदियां हियां लेकिन अज्ज कल केह् होंदा अज्जकल जनरेशन बिल्कुल बी ऐसी निं ऐ अज्ज कल जनानियां बी जॉब करा दियां मर्द बी जॉब करा दे होर मतलब जागत कुड़ी जेह्ड़े न इक समान न ते जनानियां जेह्ड़ियां न उं'दियां जेह्ड़ियां जॉब लग्गी दियां न में तुसें ई एग्जॉम्पल दि'न्नी आं कि मेरे जेह्ड़े मामू न मेरे मामू आर्मी बिच न ते ओह् कदें कदें आंदे दो दो म्हीने तीन तीन म्हीने दी छुट्टी लेइयै आंदे ते उं'दी वाइफ जेह्ड़ी ऐ उं'दी जॉब ऐ ओह् टीचर न ते जदूं बी ओह् छुट्टी लेइयै आंदे नी घर ते हमेशा सबैह्रे उ'नें रुट्टी बनानी आपूं बनानी सब्जी बनानी फुल्के बनाने होर खुद आपूं अपनी लाड़ी गी देनी खलानी उ'नें ई रुट्टी खलानी होर ओह्दे बाद उ'नें आपूं खानी भी उ'नें टिफिन बी पैक करी देना पूरा उ'नें रुट्टी बनाइयै उ'नें देनी होर दपैह्रीं आह्ली बी उ'नें बनाइयै रखनी आपूं खानी होर अपनियै लाड़ियै ई खलानी रातीं आह्ली रुट्टी जेह्ड़ी ओह् ते चलो खैर आई जन्दियां मामी ते बनाई लैंदियां लेकिन मेरे मामू पूरी कुकिंग जेह्ड़ी ऐ करदे ते रेही मेरी फैमली दी गल्ल ते मेरी फैमली बिच दो ही मेंबर न जेह्ड़े हैन इक मेरे पापा न होर इक मेरा भ्राऽ ऐ मेरे पापा जेह्ड़े न ओह् जॉब उप्परै ई जन्दे न सबैह्रे जन्दे रातीं आंदे ते मेरी मम्मी जेह्ड़ियां न ओह् हाउसवाइफ न ते ओह् घर गै होन्दियां ते ओह् रुट्टी शूट्टी बनाउदियां ते पापा गी बिल्कुल बी टाइम निं लगदा ऐ रुट्टी शूट्टी बनाने गी अगर टाइम होऐ ते ओह् आपूं चाह् बगैरा जेह्ड़ी ऐ ओह् बनाई लैंदे लेकिन जेह्ड़ी जे जेह्ड़ा कुकिंग दा क'म्म आइया की सिर्फ एह् वूमेन दा ऐ ऐसा बिल्कुल बी नेईं ऐ अज्ज कल मैन बी जेह्ड़े ऐ ओह् बी कुकिंग करा दे उप्पर ते उप्परा एह् जेह्ड़े मैन न इ'न्ने बड्डे बड्डे शेफ न जेह्ड़े आदमी न शेफ न एह् बिल्कुल बी वूमेन जॉब नेईं ऐ क्योंकि अज्ज कल सारे अज्ज कल दूनिया कुदै दी कुदै पुज्जी दी ऐ अज्ज में बडे़ सारे मतलब घर दिक्खे दे न जि'त्थें जादैतर मैन जेह्ड़े मर्द जेह्ड़े होंदे उ'ऐ रुट्टी बनांदे उ'ऐ कुकिंग करदे होर उं'दियां वाइफ जेह्ड़ियां होंदिया ओह् जॉब करा दियां बाह्र जाइयै ते में एह् बिलकुल में एह् बिल्कुल बी एग्री निं करनी आं की वूमेन दी एह् सिर्फ जॉब ऐ कुकिंग करना जॉब ऐ जे नेईं इ'यां बिलकुल बी निं ऐ